कुक्कुट पालन एक प्रकार का कोई भी पशु पक्षी जैसे मुर्गी पालन करने जा रहे हैं तो आपको एक नया नियम जानना बहुत ज़रूरी होता है मुर्गी पालन के एक सौ पच्चीस मीटर की परिधि में आबादी नहीं होनी चाहिए जैसे बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण प्रसद की गाइडलाइन के अनुसार किसी आवासीय क्षेत्र से कम से कम पाँच सौ मीटर की दूरी पर कोई पॉल्ट्री फ़ॉम नहीं होना चाहिए या नहीं हुआ